हाई रमेश हैलो नमस्ते कैसा है ठीक है यार मुझे एक काम था मुझे जरा जानना था की यहाँ पर अच्छी कैब एजेंसी कौन सी है उनकी रेटिंग के बारे में किस तरह की सेवाएँ है उनकी हाँ मुझे मतलब यहीं घूमना है अपने ही इसमें हाँ मुझे इन सब का ज़्यादा वह नहीं है न मैं अभी तक ख़ुद की गाड़ी से घूमती थी तभी थोड़ा सोच रही हूँ की कर लूँगी कर के तो बताना जरा कौन सा कौन सा कैब कम्पनी है अच्छा उला है ऊबर अच्छा अच्छा और जैसे इनड्राइव सुना है मैंने वह कैसा है ठीक ठीक ठीक है तो मैं देखती हूँ मैं यही बस अब जानना चाहती थी और हाँ मतलब की ऑनलाइन में इनके ऐप आते हैं जिससे अपन बुक कर सकते हैं ठीक है ठीक है मुझे लिंक शेयर कर देना तो मैं देखती हूँ ठीक है ठीक है धन्यवाद